नमस्कार मेरा नां पलव्वी खजूरिया ऐ में इत्थै रियास दी रौह्ने आहली आं ते अज अंऊ तुसें गी सनान्नी आं कि एह् मतलब खेतीबाड़ी दे मुद्दे उप्पर बिजनस करी सकने हां हा ते रेही गल्ल खेतीबाड़ी दी अस पहले खेतीबाड़ी करने दी बजाए अस उत्थां कि'यां बिजनस करी सकने आं खेतीबाड़ी करियै अस बिजनस करी कुरी इक्कै जगह खेतीबाड़ी करियै फिर् अस बिजनस कि'यां करी सकने हां बिजनस खेतीबाड़ी करियै फिह् अस उसी मतलब बूरे शूरे भरी भुरिये ते अस उसी बेचने आं ते बेची दे ते प्ही अस इत्थूं अपना ओह् मतलब उ'नेंगी बेची अस उत्थूं अपना बिजनस स्टार्ट करी सकने आं ते पैसे कमाई सकने आं ते रेही गल्ल खेतीबाड़ी करो किश बी जियां अस राह्न्ने आं सब्जियां सुब्जियां राह्न्ने किश बी राह्न्ने ते हां अस राही सब्जी पैहलें राही ओड़ने ते असें ओह् करना के बोलदे खेती बाड़ी फ्ही अस बजार जाइयै उसी सप्लाई करना उसी बेचना ते प्ही असें उत्थूं प्राफिट उत्थूं असें जेहके पैसे थ्होंदे ते प्ही अस मतलब ओह् करी सकने आं उत्थै् अस सप्लाई करी सकने आं फिर अस कोई बी कम्म मतलब कोई बी खेतीबाड़ी आह्ला कम्म फ्ही ओह् जेही उत्थै सप्लाई उत्थै अस एक्चुली फ्ही असें कुतै पैसे थ्होंदे ना इ'यां अस मतलब किश बी ओह् करी सकने किश बी चीज़ लाइयै ते ओह्दा बी ओह् करी ओह् उसी करी सकने नां मतलब पैसे कमाई सकने ना जां फ्ही एग्रिकल्चर खेतीबाड़ी करियै अस पैसे कमाई सकने